हँ हमरा दबाइ चाही ओ मतलब बोखार जार ईसब चलै चढ़ै छै शुगरो छै एक महीनाके दियै ने एक महीनाके कम सँ कम एक महीना देबै तब ने ओहिसँ किछु फयदे नहि होइ रहलै हन कि करियै खाली दवाइ खाइत खाइत थाइक गेलियै हँ तऽ बतेबै तब ने चाय तऽ होइ जाइ छै तीन चारि गो नहि ठीके छै बन्द कैरि चाय बन्द कैरि देबै हँ ठीक नहि नहि नहि खाली दवाइये खेला सँ नहि ने होतै नहि बेमारी छुटऽ के ने चाही बेमारी छुटबे नहि करतै दवाइ हँ

हँ हँ हँ हँ

बर्निका करै परतै बहुत ढंग सँ हँ तब छुटबे नहि करतै मेडिकले पर पहुँचै रहियै ने घरे पर घरे पर

ठीक छै राइतेके नेने ने आउ हँ एक डेढ़ महीना कम सँ कम लए ने लेबै नहि नहि ईसब बन्द कैरि देबै ईसब बन्द कैरि देबै ईसब बन्द करबै ईसब बन्द कए ईसब बन्द कैरि देबै हँ हँ हँ हँ चाय पिला सँ आर खराबी करै छै

हँ चिनियाँ बेमारी जे कहै